बिहारमे एखनो जे छै गामके जे छै सामाजिक रूपसँ विकास भऽ रहल छै तऽ मिथिलाञ्चल क्षेत्र जतऽ ही एतऽ तऽ पर्दा प्रथा ज्यादा वैल्युएबल छै लोकके जे छै पर्दा प्रथापर ज्यादा धिआनो दऽ रहल छै कि भाइ मानिलिअ समाज मे केना ई करल जाइ आपन जे छै पारिवारिक सङ्केतक रूपमे आओर एतऽ ने जे छै जादातर लोक जे छै कहिऔ तऽ सङ्गे रहै छै आओर हुनका जे छै क्षेत्रमे विकास भऽ रहल छै ठीक छै आओर सङ्ग रहैसँ होइ छै कि अहाँके मानिलिअ आओर एतऽ ने लैङ्गिको समानताके कोइ देखिऔ भिन्नता नहि अछि एतए पारिवारिक संरचना भी बढ़िआँ छै एतऽके लोग सङ्गमे रहै छै तऽ हुनका सँ जे छै हुनकर विकासके साथ साथ जे छै समाजोके विकास होइ छै आओर जातिवादी देखिऔ जातिवादी जे छै ओना कोइ बात नहि छै तऽ हुनका होते रहै छै साङ्केतिक परिवार संरचना तऽ ओकर परिपूर्ण छेबे नहि करै तऽ जे हुनका हेबै छै ओ होतै रहतै आओर जे छै विकास करल जे छै समाजमे कोइभी प्रकारके भिन्नता हेतै तऽ हुनका समाप्त करि देल जेतै आओर की कहल जाइ घूँघट प्रथा तऽ छेबे नहि करै हिनका एतऽ नहि मिथिलाञ्चल क्षेत्र छै तऽ मिथिलाञ्चल क्षेत्रमे जे हेतै हेबे करतै आओर देखिऔ बिहारमे जे छै सामाजिक संस्कृति मानदण्ड कहिओ ई लऽ कऽ भिन्न अछि कि जे छै एतऽ ने जे छै बहुत प्रकारके समुदायिक लोक भी रहै छै तऽ हुनका अपन अपन सबके जे छै एक भावनात्मक होइ छै कि भैआ हम एना छिऔ हम ओना छी तऽ ई लऽ कऽ तऽ कोनो गप नहि छै लेकिन एतना जे छै विकास सङ्ग सङ्ग भऽ रहल छै आओर समृद्धि रूपसँ संरचनात्मक रूपसँ सब जे छै परिवारवादसँ आगू निकलि रहल छै सामाजिक लोक भऽ रहल छै